ہیلو كیا آپ امیزون كسٹمر كیئر سروس سے بات كر رہے ہیں میں كچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال كر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فون دكھائی دیا تھا جس كی قیمت پانچ ہزار روپے تھی تو میں نے وہ ہیڈ فون آرڈر كر دیا لیكن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملا تو مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا كیونكہ وہ ہیڈ فون اتنا بھاری ہے كہ جب میں اس كو استعمال كرتا ہوں تو میرا سر درد كرنے لگتا ہے میرا سر بھاری بھاری لگنے لگتا ہے ان كا اسپیكر بھی اچھا نہیں ہے بہت ہی گھٹیا قسم كا اسپیكر ہے اور جب میں اس كو كھولا جب وہ پیكنگ میرے پاس آئی تو اس كی پیكنگ بھی اتنی گھٹیا تھی كہ میں بتا نہیں سكتا ہوں میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں كر سكتا ہوں اور یہ جب میں كنیكٹ كرتا ہوں تو یہ موبائل سے جلدی كنیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے ڈسكنیكٹ ہو جاتا ہے اور ان كو استعمال كرتے وقت میرے كانوں میں درد ہونے لگتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے كہ میں نے اس كو خرید كر كے صرف اور صرف اپنا پیسے كو ضائع كیا ہے اپنے پیسے كو برباد كیا ہے